جی سر جی بھائی صاحب آپ کی بات مچھلی والے سے ہو رہی ہے بولیے سر آپ کو کون سی مچھلی چاہیے سر ریہو مچھلی آپ کو کتنی چاہیے سر سر آپ کتنا تک لینا چاہیں گے سر سر ویسے تو میں سات سو روپیے کلو بیچتا ہوں ویسے آپ کو ساڑھے چھ سو روپیے لگا دوں گا سر نہیں سر اگر آپ کو لینا ہے تو آپ میرے دُکان پہ آ سکتے ہیں سر سر اگر آپ کو اُدھر چار سو چار سو روپیے ساڑھے چار سو روپیے میں مل جائے تو آپ کیا مجھے دلا سکتے ہیں سر تو ٹھیک ہے سر آپ اُدھر لے سکتے ہیں سر اور دوسری مچھلی اگر چاہیے تو جی سر جی سر پرینس آپ کو اٹھارہ سو سے لے کر بارہ پندرہ اٹھارہ سو سے لے کر دو ہزار تک کے بیچ میں ہو گا سر جی سر گریپس آپ کو ہزار سے لے کے پندرہ سو تک کے بیچ میں ہو گا سر سر ہمیں بھی جلد اُس پہ سے مال آتا ہے تو اُسی پرائز سے آتا ہے اُسی پرائز پہ ہمیں بھی بیچنا پڑتا ہے سر اُس کا ذائقہ اور ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے سر سر اگر آپ میری دُکان پہ آئیں گے تو پھر اُس وقت بات کیا جائے گا سر سر آپ میری دُکان پر آئیے آپ کو بالکل زندہ مچھلی ملے گی سر جی سر آپ میری دُکان پہ آئیے اور آپ کو جو سا مچھلی چاہیے آپ کو اُسی حساب سے ریٹ لگا کر دے دیا جائے گا سر نہیں سر میرے پاس ہوم ڈلیوری میری دُکان سے نہیں ہوتا سر میری دُکان ابھی گیارہ بجے تک کھلی رہے گی بلکہ آپ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے سر اگر آپ کو لینا ہے تو آپ کو میری دُکان پہ آنا ہوگا سر سر آپ میرے پاس نو بجے سے لے کے دوپہر ایک بجے تک آ سکتے ہیں سر اوکے